हैलो नमस्ते मैम तुस बुक आह्ली दुकान दा बोल्ला ने तुस अच्छा ते थुआढ़े कोल फोर्थ सेमेस्टर दियां बुकां हैन अच्छा कि मतलब तुस अगर अस परानियां बुक्कां देगे ते तुस लेई लैगे ते ओह्दे बाद असेंगी नमीं बुक्कां मिली सकदियां अच्छा पर इंया बुक्कां ते मिली जाह्ग निं ते बुक्कां ना मेरियां बुक्कां फट्टी दियां मेरियां बुक्कां नमीं न्यी ऐ ते चलो तुस जिन्ने बी पैसे देई सकदे देई ओड़ेओ पर मिगी पैसे ऐनी चाहिदे ओह्दी जगह ओह्दे बदले तुस मिगी बुक्क देई ओड़ेओ ठीक ऐ में दुकान उप्पर आई जन्नी आं आपें